में तुआनूं सनान लगा कि में ड्राइंग बनाना जेह्दा मीं भगवान होई गे मीं इं'दे बारे च बड़ी शरधा ऐ हून जि'यां कृष्ण भगवान ठीक ऐ मिगी इं'दे पर बड़ा मज़ा औंदा तां कि ड्राईंग बनाने गी ते में एह्दे पर बनाना मिगी बड़ा जादा मजा आंदा ते ड्राईंग बनाने गी ते हू'न जि'यां में प्हाड़ें च घूमन जन्ना उत्थै में जैदा डाईग्रमां बनाना ओह्दे पर इ'यां प्हाड़ लब्भियै इ'यां मिगी बड़ा मजा औंदा ड्राईंग बनाने गी कन्नै जि'यां कृष्ण भगवान होई गे शिवजी भगवान होई गे इ'यै जेही चीजें दा मिगी बड़ा जैदा मजा औंदा अ'ऊं बनांदा बी एह्दे पर गै हून जि'यां जैदा भगवान होइये जां प्हाड़ी लाह्का होई गेआ प्हाड़ी लाह्के च जन्ना अ'ऊं हून जि'यां होइया हिमाचल होइया उत्थै इ'यै जेह् प्हाड़ प्हाड़ें पर बर्फ होंदी पेदी ते इ'यै जेही बनाने गी मज़ा आंदा बनाने गी एह्दे पर बनाना अ'ऊं डायग्रमां मिगी बड़ा जैदा मजा आंदा हून जि'यां ओह् आइयैं में आक्खा ना भगवान श्री कृष्ण इं'दे पर में ड्राईंग बनाना मिगी बड़ा गै मजा आंदा बनाने गी इं'दी तस्बीरां बनाने गी मिगी बड़ा गै मजा आंदा में पैह्लैं बी बनांदा हा इ'यै बनांदा हा ड्राईंग गै में बड़ी जैदा डार्ग्रमां ड्राईंग बनाई पर जैदा मिगी मजा निं आंदा होर बनाने गी जिन्ना मिगी इ'यां भगवान होइये साढ़े नरसिंग भगवान होइये श्री कृष्ण होइये शिवजी होइये भजरंगबली होइये मतलब कि मिगी इ'यै जेही शरधा ऐ कि में अपने देवी देवतें दियां जैदा मिगी बनाने गी मन करदा मेरा दिल करदा कि में बनां जादा एह्दियां गै में जैदा बनानियां बी एह्दियां गै ओह् में बनांदा हून जि'यां मज़े अस्तै लोग इंजाए करन जंदे प्हाड़ी लाह्कै मज़े कन्नै उ'नैं हून जि'यां लेह लदाख जंदे उत्थै बड्डे बड्डे प्हाड़ कन्नै ओह् आइये साढ़े बूह्टे चीड़ दे पशु पक्षी होइये जि'यां जानवर होइये इ'यै जेहियां चीजां मिगी बनाने गी बड़ा मजा आंदा ते में भगवान दी डायग्राम जैदा बनाना मिगी मज़ा गै मिगी जैदा एह्दे च औंदा ते बड़ी ड्राइंग कीती में अपने स्कूल च बी करदा हा ते में जैदा इ'यै बनांदा हा ते भगवान दे बारे च होइया जां फिर हिमाचल हमूचल एह् जेहियां जगाह् बनांदा हा मिगी ते मजा बी आंदा हा में इद्धर ते में जितदा बी ऐही बड़े सारे ते कंपिटिशन कीते जि'यां में सनाना में अपने स्कूल जिसलै पढ़दा हा ते इक बारी में हिस्सा लेआ एह्दे च में अपने स्कूल पढ़दा हा में बड़ी शैल पंछान अपने बड़े सारे स्कूलें च फिर मेरी पैह्चान होई गेई सारै गै सारे गै लोग मिगी जानन लगी पे कि एह् मुड़ा ड्राइंग बड़ी शैल बनांदा ऐ ते में बेचना बी होना एह् ड्राइंग मतलब कि में तुआनूं सनाया मिगी जैदा मजा आंदा बनाने गी भगवान दियां जैदा बनाना ड्राइंग ते लोग जैदा खरीदन बी इ'यै औंदे उ'नें गी जैदा शैल बी इ'यै लगदियां ते कृष्ण भगवान दियां में बड़ियां सारियां बनाई दियां न होर बी बनाना में ते में कीता ओह् कीता इक बारी साढ़े जम्मू दे बिच्च बड़ा बड्डा कंपिटिशन होआ ते ओह्दे च में हिस्सा लेआ बड़े सारे स्कूल दे ञ्यानें आए दे हे उत्थै में उत्थै सारें ञ्यानें बनाइयां कोई गड्डियें दी कोई प्हाड़ें दी कोई बूह्टें दी बड़ियां सारियां ड्राइंग बनाई उ'नें में ओह्दी बनाई कृष्ण भगवान दी बनाई में ते में फस्ट नंबर आया इनाम उत्थै जित्तेआ ते ओह् मिगी सारे उ'नैं मेरा फोन नंबर लेई लेआ मेरा पैह्चान होई मेरी बड़ी ते फिर में ओह् कुदै जित्थें कुदै कंपिटिशन होंदा हा तां ओह् मिगी सद्दन लगी पे ते मेरी जैदा दिलचस्बी इ'यै ही कि में इ'यै शैल लगदी ही बनाने गी भगवान दी डायग्रामां में जित्ते दा बी हा पैह्ले नंबर घर साढ़े कठुऐ बी होआ कंपिटीशन उत्थै जाइयै बड्डे बड्डे ओह् हे मेरी पैह्चान होई गेदी ही उं'दे कन्नै उ'नैं मिगी सद्देआ ते में गेआ उत्थै होर बी ञ्याने आए दे हे ते ञ्याने दुऐ दुऐ नंबर बी आए ते त्रियै त्रियै बी आए में उत्थै बी पैह्ले नंबर आई गेआ ते गल्ल केह् लोग भगवान गी जैदा लाइक करदे में भगवान दे बारे च बनाई दी ही डायग्राम ड्राइंग करदा गै में श्री कृष्ण भगवान दी गवां बनाइयां बिच्च साढ़े कान्ना बनाए बिच्च राधा कृष्ण शिवजी भगवान उत्थै में त्रै डायग्रामां बनाइयां सारे ञ्यानें बनाइयां में बनाई इक शिवजी दी इक बनाई में हनुमानै दी इक में बनाई कृष्ण दी ते उत्थै में आया पैह्ले नंबर आया में उत्थै मिगी इनाम बी थ्होआ ते पैह्ले नंबर आया में उत्थें मिगी नाम बी थ्होया पैसे बी थ्होये बड़ा किश थ्होया ओह् मिगी पुच्छन कि थोआनू केह्ड़ी चीज़ा च जादा मज़ा औंदा ड्राइंग करने गी में उ'नें गी सनाया महां मिगी मज़ा औंदा एह्दा भगवानें दियां बनाने गी जि'यां राम भगवान होइये साढ़े सीता माता इं'दे पर में जैदा गै बनांदा हा ते में इंदियां जेह्ड़ियां बनांदा हा ते में जित्ता बी हा में कंपिटिशन मैकसिमम जितदा गै हा जादा हारदा घट्ट गै हा ठीक ऐ एह् गल्ल ही ते में कंपिटिशन कीते बड़े सारे ते मेरा मन इ'यै ऐ कि मिगी जादा मज़ा ड्राइंग करनें च उस चीज़ां च गै आंदा प्हाड़ै प्हूड़ैं बंदा चलिया कुसे दी शकल बनानी ठीक ऐ इ'यै जेही चीज़ां करदा हा में बड़ी सारे बनाए बी हैन न में अज्जें बी बनाना में हून में इक दकान खोह्ली में उत्थै बी इ'यै ड्राइंग गै बनाना ते मेरा एह् ड्रीम ऐ कि में ड्राइंग बनां ते लोग मेरे कोल आन ड्राइंग खरीदन जेह्ड़ी शैल शैल रेट च जान मेरी ड्राईंगां में मैंह्गियां मैंह्गियां बेचां में ड्राइंग जेह्ड़े बड्डे बड्डे लोग होंदे उ'नें गी शौक होंदा ड्राइंग खरीदनें दा जेह्ड़ी खासकर भगवान दियां होंदियां लोग जादा खरीददे जां फिर एह् होइया प्हाड़े च शैल लग्गे दे होन प्हाड़ होन उत्थें लोग बनांदे ठीक ऐ ते हून में तुआनूं आखन लगा मेरा ओह् ऐ मकसद ऐ ड्राइंग दी में होर दकान खोलन लगा अपने इत्थै अपने इत्थै ड्राइंग दी दकान खोलन लगा ते में इत्थै इ'यै बेचनियां ते पैसे बी कमाने ते लोकें धंधा बी बनाए दा ते धंधा बनाए दा लोकें पैसे कमाने दा एह्दैे पर लोग बड़े बड़े पैसे कमा दे एह्दे पर लोग बेचा दे जि'यां बड्डे बड्डे कंपनी आह्ले लोग स्कैच्च अजकल्ल स्कैच्च बी बनांदे लोग ठीक ऐ ते में बी मेरा बी ड्रीम इ'यै मिगी जैदा मज़ा ऐ एह्दे च भगवान दियां गै बनाने गी जैदा इं'दे च गै मज़ा आंदा पैह्लैं में जैदा इं'दे बारे च गै जैदा बनांदा रेहा